भैया नमस्कार भैया आपकी मिठाई की दुकान है क्या लड्डू और गुलाब जामुन वगैरह ऐसी सारी चीज़ें भैया मेरे यहाँ मेरे यहाँ बड्डे पार्टी है तो मान नहीं नहीं मेरे यहाँ बड्डे पार्टी है मान कर चलिए दो तीन सौ जन का प्राेग्राम है और मुझे यही लड्डू और गुलाब जामुन थोड़ा सा यह डेकोरेसन के लिए बलून वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो तो क्या हिसाब बाकी है आपका कैसे देते हैं या गुलाब जामुन कैसे देते हैं और लड्डू कैसे देते हैं ये सब बताएंगे सर अपना और गुलाब जामुन मार्केट के हिसाब से महंगा दे रहे हैं अरे क्वालिटी बोले तो आप अमृत डाल कर तो देंगे नहीं गुलाब जामुन नहीं आपके आपके आपके आपके सॉप की चर्चा होती है इसलिए हमने आपको कॉल किया और ये बलून ये बलून वगैरह भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो मान कर चलिए आप पच्चीस पच्चीस रुपये पर पीस दे रहे हैं गुलाब जामुन तो ये के जी के भाव से कैसा होगा साढ़े चार सौ रुपये के जी और ये मोतीचूर का लड्डू ये पर पीस नई देंगे आप और ये बलून का क्या पैकेट कैसा हो जाएगा बड़े छोटे जैसे बड़े छोटे के हिसाब से साइज के अनुसार आं अच्छा चलो ठीक है भैया मैं देखता हूँ जो है थोड़ा सा आपसे मैं बनारस साइड से आ रहा हूँ

कौन से कौन से कौन सा मिष्ठान भंडार अच्छा मदन मिष्ठान भंडार हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं मुझे मुझे बस लड्डू चाहिए था बलून चाहिए था और ये जामुन चाहिए था बस और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि प्रोगाम थोड़ा ज़्यादा नहीं है छोटा मोटा ही है मान कर चलिए तब पर भी आप जामुन वगैरह करवा दीजिए चार सौ बीस ठीक है और उसके बाद लड्डू दस बीस किलो करवा दीजिए ठीक है ठीक है मैं वो कर देता हूँ उसके बाद मैं बातें करता हूँ ठीक है भैया ठीक है नमस्कार